حامد بھائی آپ کو یاد ہے کہ دس روز پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے اور اس میں ایک مجھے فین خریدنا ہے تو کون سا فین اچھا رہے گا کس کمپنی کا تو آپ نے کہا تھا کہ اومین کمپنی کا فین میں نے خریدا ہے اس کی اسپیٹ اچھی ہے آپ بھی لے لیجیے تو میں گیا دکان پہ تو دکان والے سے پوچھا کہ بھائی مجھے اومین کمپنی کا فین چاہیے جو کہ اچھی اسپیڈ ہو ہوا بھی اچھی دے دکان والے نے کہا کہ بھائی آپ لے لیجیے اچھی کمپنی ہے ہوا اچھی دے گی کوالٹی بھی اس کی اچھی ہے کلر بھی اچھا ہے تو میں نے وائٹ کلر کا ایک سیلنگ فین خریدا لے کر آیا گھر پہ لگایا فین تو اچھا چلا دس پندرہ روز تو ٹھیک چلا اسپیٹ اس کی ٹھیک تھی ہوا بھی دے رہی تھی اور ہم بھی مطمئن تھے لیکن اس کے بعد اس کی اسپیٹ کچھ کم ہو گئی اور کبھی کبھی اس میں آوازیں بھی آر ہی ہے اور ہوا بھی اتنی نہیں دے رہی ہے جتنی کہ ہونی چاہیے اور چونکہ میں نے لیا تھا ہائی اسپیٹ کہہ کے کہ اچھی ہوا دے گی تو اب اس طرح مجھے محسوس نہیں ہو رہا ہے اور اس میں کمی آ گئی ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو چینج کرا لوں یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے جیسا کہ میں نے سوچا تھا